पैंटिंग जे शौंक़ु लाइ मुंहिंजे स्कूल मां मूंखे ॾाढी मदद कंदा आहिनि मूंखे ॿिए स्कूलनि में जे हर साल कॉम्पिटिशन थींदो रहंदो आहे हुनमें मूंखे न पोइ आहे न भाॻु खणण लाइ प्रोत्साहित कंदा आहिनि न हुनमें मुंहिंजो पहिरियों नंबर अचे त विविध स्कूलनि जे विच में कॉम्पिटीशन थींदी आहे हुनमें मुंहिंजे स्कूल जा ड्राइंग जा टीचर मूंखे सपोर्ट कंदा आहिनि की तूं हीअ ड्रॉइंग कर तूं हुनमें इहो कलर कर तोखे हिनखे अञा वधीक सुठी रीति सां ठाहिणो अथई स्कूलनि जी लेवल में मुंहिंजो नंबर अचे थो हुनखां पोइ गुजरात लेवल ते हुन खां पोइ